आं संनाया मोनसे माबायाव ओंखाम गोरलैआव संबायमोन अनलाजों दावजों ओमफ्राय जोबोद जानो गोथाव जादोंमोन आरो अनलाजों दावजों बा बिनिफ्राय लाफा लाफादोलो ना लाफा दोलो नाथुर बियो बेखौ संबाय आङो ओमफ्राय जोबोद जानो गोथाव जादोंमोन जाग्राफ्रा मोजां मोनदोंमोन आरोखि आङो बे फोरबोआव ओंखाम गोरलै जानाय फोरबोआव संदोंमोन आरो आरो बे जाग्राफ्रा बे ओंख्रिखौ मोनजानानै जोबोद बाख्नाइनायदोंमोन जामुंआ जानो गोथाव जाग्रा मानसिफ्रा जानो गोथाव जादों होन्नानै बुंदों आरोखि संनायआ आङो बे ओंखाम गोरलै फोरबोआव सं संबाय बुरजा ओंख्रि संनाया दा जाग्राफ्रा बेखौ मोनजानानै बे माबाखौ गोसो खाङो आरो ओंखाम गोरलै जानाय बोथोरबा बे उमुगा ओरैबादि ओंखाम गोरलैआव ओंख्रि अनलाजों दावजों संनाया जोबोद गोथाव जादों होन्नानै जानो गोथाव जादों होन्नानै बेखौ गोसो खांबाय थानाय जायो आरो दा बे ओंखाम गोरलै फोरबोआव आरो अनलाजों दावजों आरो लाफा लाफा दोलो जों नाथुर जों बे ओंख्रिखौ आङो संनानै जाहोदों आरो जाग्रा मानसिफ्रा बेखौ जानानै बाख्नायदों संनाया गोथाव जादों होन्नानै दा बे ओंखाम गोरलै जानाय बोथोरबा बे माबाखौ गोसो खांबाय थानाय जायो आरो बे ओंख्रिखौ ओंखाम गोरलै बोथोर सफैब्ला मानि ओंखाम गोरलैआव जोङो बिदिनो ज' ज' संलायो जालायो नालाय फाला फाला दा बेखिनि जोंनि न'खराव ओंखाम गोरलै जानायाव जोंनि बे ओंख्रिखौ आङो संनानै जाहोदों आरोखि आमफ्राय दा बेखौ मानसिफ्रा बे बोथोर सफैब्ला गोसो खाङो उमुग संनाय ओंख्रिया अनलाजों दावजोंआ बा लाफा दोलोजों नाजों बेखौ मोनजानानै मानसिफ्रा बाख्नायदों आरो जाग्राफ्रा मानसिफ्रा बेबायदि बोथो राव जोङो ज' ज' न' खाथि खाला संनानै जालाय लायो ओंखाम गोरलै बा माबा मोनसे फोरबो बायदि सिनाबा बा सोरनिबा बार्थदे एरि बेफोर बायदि आव जों ज'ज' संलायो लायो संलायो जालायो दा बेखौ बे बोथोरखौ सफैबा माबानाय जायो आरो गोसो खांनाय जायो बुङो ओरैबादि ओरैबादि बे बोथोराव जालायलायनायाव उमुग संनाया गोथाव जादों बा मादों बे खोथाखौ जोङो ज'ज' जालायनायाव रायखां लायो जाहा बिदिनो माबा मोनसे सोरनिबा गथ' गथायनि बार्थ दे बा ओंखाम गोरलै बा सावरि बादालि बेफोर बायदिआव जों ज'ज' जोङो संलायनानै अनला ओंख्रि माबा ओंख्रि बेफोर बायदि सबाय ओंख्रि बर'नि ओंख्रि बेफोर खौ संनानै जायो आरो ओंखाम गोरलैआवथ' जोंहा अनला ओंख्रि संनायनि नेम खाथार हय अनलाजों दावजों बा अनलाजों ना बेफोर बिदिजों संनानै जाथार नांगौ बे ओंखाम गोरलै बोथोराव अनला ओंख्रिखौ बे अनला ओंख्रियानो जादों आसल बर'नि गाहाय ओंख्रि ओंखायनो अनलाखौ जोङो सम सम सम सम संनानै जायो आरो